चिरां जिल्लायाव खामानि मावनाय आरो जिउ खांनायनि गिबि फुंखाफ्रानो जाबाय आबाद आरो गावनि नाजानायनि सायाव जेखौ मोनो बेखौ गावनि आरजिनाय बायदियै हाबा मावनाय जेरै आबाद होनोब्ला जोङो साननानै लायो बयबो माइ आबाद मावनाय दैज्लां बोथोरनि बेखौल' साननानै लायो नाथाय आबाद होनोब्ला जोंनियाव बे माइ आबादाल' आबाद नङा जेरैबायदि मैगं थाइगं मावो बिफां लाइफां गायो गय बिफां गायो बेफोरबो आबाद जेरै नाथायब्ला जोंनि चिरां जिल्लायाव साहा आबादा जोबोद खम नुनो मोनो साहा आबादनि अनगायै माखासे सुबुंफ्रा दा राबार आबाद मावदों राबार दिहुननानै बेजों गोबांथार जिउ खांनो हादों जोंनि चिरां जिल्लायाव आबादखौनो गाहाय थांनानै थानायनि सम्फद होननानै साननानै लायो लोगोसे खम सुबुंफ्रा गावनि नाजानाय आरो रोंगौथिजों सोरबा सोरबा

गावनो गाव आरजिनो थाखाय आदब खायदा बाहायनानै होबा दानि गोदान मुगानि कम्पिउटारजों नेट मुगायाव बायदिसिना अनलाइन खामानियाव नांफानानै बिजों रां आरजिनाय आरो गावनि जिउ राहाखौ दैदेननाय बेफोराव नांफानानै दङ जारिमिन बुंनो थाङोब्ला जोंनि चिरां जिल्लायाव नायगिरनानै मोननांगौआ जोबोद गोब्राब नाथाय दा साफा सानै बेफोरबादिखौबो मावनो लानाय जाबाय नाजानांगौ जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा जोंनि बर' हारिनि गोरों आरो रां खुबिरफ्रा बेफोरखौ मावनानै जोंनि जाहाथे उन्दै थाखोनि गोरिब थाखोनि सुबुंफ्राबो जाहाथे बिथांमोननि दारिमिनफ्राव खामानि मावनानै बिसोरनि न'खरखौ जौगा होलांनो हायो बिसोरनि गथ' गथाइफोरखौ जाहाथे रोंगौथि होनायाव हेफाजाब होयो जेरै कलेज फरायनाय

एम ए फरायनाय बेफोरबायदियाव एडमिशनफ्राव एबा बहाबा हस्टेलफ्राव थाहैनायफ्राव जाहाथे बिसोरो हेफाजाब मोनो बिसिनि दारिमिनाव मावनानै आरजिनाय रांफोरजों जोंनि एसे एनै रोंनानै थानाय जोहोलाव जोहोलावजो सेंग्रा सिख्लाफ्राबो माने साख्रिखौ सरखारि साख्रिखौ नेया लाबानो नेयाबालासिनो बिनि अनगायैबो गोबां राहा लामा दङ जेरै

फिसा फिसौ माखासे आरजिथाव खामानिखौ नायनानै बेखौ थांखिनानै गावनि लामाखौ मोजां खालाम लांनो हायो जेरै बिनि अनगायैबो गेलेनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरजोंबो जौगा लांनो हायो नुनो मोनदों जोङो जेरै इन्डियान आयडलफ्राव जेरैबायदि जौगादों थिग बेफोरबायदि जोंनि माखासे दासो जाखांफुनाय सोद्रोमाफ्रा जाहाथे बेफोरावबो बाहागो लानानै जौगा लांनो हायो